आमच्या गांवान एक भजन मंडळ आसा तितून बारा ती पंदरा अशीं बायलां आसात त्या मंडळान तर ती अशी केवां सोमार येता देवाचे खंयचे दीस आसता तेवा ती देवळान आमच्या आमच्या एक देवूळ आसा राष्ट्रोळीच्या त्या देवळान ती भजन करतात सोमारची तितून तीं वाजयतात कांय वाद्यां तांची नांवां अशीं आसात की ताळ वाजयतात पेटी तबलां आनी मृदंग ही चार वाद्यां तितून वापरतात तशीच ती तेंकां सगळ्यांक एक एक अभंग दिल्लो आसा तो अभंग तीं म्हणटात आनी केवाय जाला तरी अशी ती केवां सांची मेळान ते कोणाच्या एक एकल्याच्या घरा वचून थंय तेची प्रॅक्टीस करतात